म्हाका शिक्के आनी न्हाणें एकठांय करपाचें हें आवड ल्हान आसतनाच्यानूच आशिल्ली ल्हान आसतना हांव शिक्के एकठांय करप आनी ते पिगी बँकान घालप ही एक म्हजी संवय आशिल्ली पूण जशें जशें व्हड जायत गेलें तशें तशें हें एक डिफरंन्स दिसपाक लागलो जे शिक्के हांवें एकठांय केल्ले तितूंतले कांय शिक्के हे आतां मेळना जाले पयलीं भशेन ते बाजारांत नासताले जावं म्हजे कडेनूय केन्ना ते परत येवकूंत ना तितूंतल्यान म्हाकाय बी अशी आवड जावपाक लागली कारण जे ते जेन्ना एकठांय करून दवरतालें तें थोड्यांत वर्सांनी वा कांय वर्सांनी ते शिक्के म्हाका बाजारांत मेळनाशिल्लें पूण ते म्हजे कडेन आसताले सो म्हाका तें आकर्शीत तें एक आकर्शण अशें जालें म्हाका आनी ती तितूंतल्यानूच हांव आनी शिक्के कलेक्ट करपाक लागलें तशें करून कांय पन्नास आणें जे आसतात जे आतां मेळनात बाजरान तसले म्हजे कडेन आजुनी आसात आतां ते पळोवन म्हाकाय बी केन्ना केन्नाय बरें दिसता की म्हजे कडेन खंयतरी आसा जी किदें पळयलें आतां कोणा कडेन ना ते म्हजे कडेन आसा अशें दिसता एक रुपयाचे नायंटी फायफाचे कॉयन बीन ते आसात म्हजे कडेन ते पोवपाकूय बरे दिसता तिजे डिफरंट डिफरंट आकार आसता आनी जर अशी जेन्ना शिक्के कलेक्ट करता हें तूं एवरी टायम पळोवपाक शकता की शिक्क्यांचेर किदें किदें चेंजीस जाल्ले आसता पयलीं तेंचे ग्रीन्स आसताल्यो म्हणल्यार कणसां आसतालीं आनी आतां आतां थंब आसता आनी आतां कांय शिक्क्यांचेर चेंजीस जाल्या तेतून सेवेंटी फायव यियर्स ऑफ इंडेपेन्डन्स बरयल्लें आसता तांची सायजय बीन डिफर जाता कांय शिक्के व्हडले आसतात कांय ल्हान आसतात हांगा तांची शेपूय वेगळो आसता पयलींचे जे आणें आसताले एक आणो बीन तेंचे शेप अशी क्वॉड्रीलेटरल अशी आसताली तेयी पळोवपाक बरें दिसताले आवयस हें किदें तरी बरें आनी तेंचे मटेरियल चेंज आसतालो तेयी खंयतरी म्हाका फेसिनेट आकर्शीत करतालें म्हणल्यार अशें आ हें किदें तरी वेगळें आसा हें किदें तरी वेगळें आसा सो ल्हानपणासान साकून ती आवड वो तीच म्हाका आकर्शीत करपाक लागली जशी चेंजीस जाले तशे आकर्शणूय वाडत गेलें तेंचे बद्दल आनी आतां अशें करून खुबशे अशे तरेचे सिक्के आसात म्हजे कडेन जे पळोवपाकूय बरें दिसतात आनी ल्हानपणाच्यान जें म्हजें आकर्शण आशिल्लें शिक्क्यांच्या बद्दल तेंचो वेगळी आकार प्रकार तेंचे वेगळेवेगळे तरेचे डिजायन्स डिफरंट ते डिफरंट डिफरंट तेंचे इवन तेंचो मटेरियल जो आसता तो वे बदलत आसा आजुनी बदलता आनी आजुनी कांय आजुनी हांव शिक्के कलेक्ट करतां कांय कांय एक रुपयाचो शिक्के आतां एक रुपयाचे शिक्के खूब कमी जायत गेल्या आतां आनी हे म्हाका म्हजें शिक्के कलेक्ट करपाचे हितूंतल्यानूच कयटा की खंनचे तरी खंय तरी खंनचे तरी हाजेर सिक्के खूब कमी जायत वयतात आनी खंयचे दुसरे हाजेर चड जायत वयता जशे दोन रुपयाचे ते नीव येयल्या दोन रुपयाचे वा वाडल्यात धा रुपयाचे नीव आयल्यात आतां पांच रुपयाचे वीस रुपयाचे सामको रिसंट म्हणल्यार वीस रुपयाचो तोयी बीन खंयतरी हांव कलेक्ट करतां आनी धा रुपयाचे शिक्के धा रुपयाचे शिक्के पांच रुपयाचे ते पांच रुपयाचे पयलीं एक टायमार गोल्डन कलर येतालो आनी मागीर पयलीं ते बेश्टे येताले मागीर ते गोल्डन कलर तेंचे सायडीच्यान बारीक बारीक लायन्यो ते म्हाका खूब आकर्शीत करता सिक्के कलेक्ट करून दवरुपाक आनी तेच तेंच आनी अशें म्हणल्यार केन्नाय कोणीय हीं जेन्ना म्हजी ल्हान भाव भयणी बीन आसता तीं म्हाका विचारता तांकां जेन्ना हांव दाखयता पळय पयलीं अशें मेळटाले आनी आतां अशें मेळटात म्हणल्यार इवन हांव तांकां डिफरंस दाकोपा शकता आनी तेंकाय बीन खंय ना खंय ते आकर्शण जाता आनी तीय खंय ना खंय ते हें तियी बीन अशें चिंतता की आमीय अशें केल्यार बरें आमकांय बरें आमकांय बरें अशें दिसतलें आम आमचें कडेन किदें तरी वेगळें अशें आसता आनी जेन्ना ते आकर्शण जेन्ना आमी आकर्शण जेन्ना आमकां आसता तेन्ना तें आकर्शण वाडत वयता आकर्शण केन्ना कमी जायना सो तें आकर्शण सदांच वाडत वयता आनी जशें जशें नवें नवें हें सिक्के येता नवे नवे न्हाणे येता तशें तशें म्हाजें आकर्शण तेंच्या बद्दल वाडत वयता आनी ते तेयी बीन तेंचे शेप सायज कलर हें सगळें हें सगळें फॅक्टर म्हाका आजुनी अफेक्ट करता आजुनी आकर्शीत करता जसो की तो वीस रुपयाचो सिक्को जो आतांच आयला तेजेरूय खूब किदें किदें वेगळेंवेगळें बरयल्लें आसा वेगळेंवेगळें डिजायन्स आसा आनी तेच म्हाका चड आकर्शीत करतात वीस रुपयाचे आनी आतां एक रुपयाचो सामके कॉयन बारीक जाल्यात आनी कमी जाल्यात हें म्हाका